بہت ساری کتابیں ہیں مجھے ہسٹری پڑھنے کا بھی شوق ہے اور فلاسفی پڑھنے کا بھی بڑا شوق ہے فلاسفی پڑھیں گے دو ہزار چوبیس کے بعد لیکن ہسٹری کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے ہم نے انڈین ہسٹری بھی پڑھی ہے ورلڈ ہسٹری بھی پڑھی ہے اسلامی ہسٹری بھی پڑھی ہم ٹاپک اٹھاتے ہیں اسلامک ہسٹری کا اسلامی ہسٹری میں سے میرا دلچسپ اور تعلق بہت پرانا رہا جب سے ہم سنتے چلے آئے ہیں ہمیشہ سے کچھ قصے واقعات کچھ کہانیاں کچھ نظمیں کچھ میلادوں میں حضرت علی کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں ابوبکر عثمان کے بارے میں ان کی بہادری کے بارے میں بڑا ان سے تعلق رہا ہے ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی حجاز کی آندھی اس میں بڑا دلچسپ انداز میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تھا لکھا ہوا کہ کیسے وہ خلیفہ بنے اللہ کے رسول نے کیسے انہیں نامزد کیا کیا کیا کیا نہیں نامزد کیا یا نہیں کیا لوگوں نے اپنی طور پہ ان کو تسلیم کر لیا تھا نامزد نہیں کیا تھا تو لوگوں نے ان کے اوپر بیعت کری اور انہوں نے کس حساب سے کس انداز سے جو اس ٹائم اسلامک سسٹم منتشر ہوتا چلا جا رہا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کیسے کنٹرول کیا اور کیسے اپنی پوری زندگی اپنے پورا بزنس اپنے ساری ضرورتوں کو ٹھپ کر کے اسلام کی وہ جد و جہد اسلام کی کوشش میں اسلام کو قائم اور دائم کرنے کی کوشش میں جیسا تھا اس کو ویسے ہی لگ گئے اس کے بعد پھر حضرت عمر بنے حضرت عمر نے بھی وہی سب کیا جو حضرت ابوبکر نے کیا تھا اور ریاستیں اسلامی نظام میں بڑھتی چلی گئیں فارس کی جنگ جیتی رومن امپائر پرشین امپائر یہ سب حضرت عمر کے دور میں آیا بڑا دلچسپ انداز میں انہوں نے لکھا ہے پھر حضرت عثمان کا دور آیا پھر حضرت علی کا دور آیا جس میں بہت زیادہ چلتی رہی آپسی میں بھی سب گڑبڑ سڑبڑ ماحول ہوتا رہا حضرت علی نے ایک بار خطبہ کے دوران کہا بھی تھا کہ مجھے میرے نبی نے بتایا تھا کہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوئے گی ارے وہ شخص کہاں ہے آ جائے میری داڑھی کو تر کر دے اور پیچھا کٹے ہم سے پیچھا کٹے صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ اے حضرت علی آپ بتائیں کون ہے ہم اس کے پورے گھر کو اور پوری نسل کو ختم کر دیں گے تو حضرت علی نے کہا تھا نہیں سزا جرم کی ہے جب تک جرم نہیں اس کی سزا نہیں بہت سارے ایسے دلچسپ قصے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ناول پڑھے ہیں کہ بہت دلچسپ انداز میں انہوں نے لکھا ہے اور بہت باریکی کے ساتھ اور بڑی جذبات کے ساتھ